जोंनि जायगायाव माइ आबाद मावो माइ आबाद जों गोबां फिथाइ सामथाइ दिहुननो हायो खेथि खालामनो हायो बिगासे हायावनो जोङो माइखौ खमैबो बाइ फसिस मनसो थिखांनो हायो बिदिनो बोसोराव गोबां आबाद मावोब्ला मावनो हायो मानो होनोब्ला जों फिथाइ सामथाइ निबो आबाद मावो जेरै थालिर आबाद मावो गय आबाद मावो खिन्थु जों गय आबाद मावोब्ला जों बोसोराव खेबसेयै हमना ला बिगासे गय बागानावहा जोङो बोसोरसेयावनो जोङो एक लाख गाहामनि जों फाननो हायो बेखायनो जोङो गय फिथाइआव बांसिन फ्रदनखौ दिहुननो हानायन बायदि मोनो माइखोथ' माइ मोनखायोआनो आरो गय फिथाइआव जों बोसोराआव बिगासे हानि गय बागानाव जोङो खमैब्लाबो से लाखसोनि गय फाननो हायो बिदिनो जों बोसोराव बोसोरनिउनाव मुलाम्फा मोननो हायो मुलाम्फानि सायाव जोङो गयाव बांसिनखौ नुहुरो आरो मानो होमब्ला दानि दिनावथ' माइआबो जाहांबाय जोंनि जायगायाव जोङो बिगासेयावनो जुदि फसिसमन माइ मोनोब्ला दानिथ' दानि दामावथ' महनसे मायाव जोङो आठस' हाजार थाखायाव फाननो हायो थिख बिदिनो जों मायावबो गोबां मुलाम्फा खालामनो हायो माइ आबादनि सायावबो आरो लोगोसे जोङो गय फिथाइनि सायाव आरो जों गय गायो गयनि सायाव फाथै होफानानैबो जों बिदिनो मुलामफा खालामनो हायो थालिर गायो थालिर फिथाइ सामथाइ फाननानै जोङो थालिरनिफ्रायबो बिदिनो मुलाम्फा मोननो हायो आरो जोंनि बे गामियावहा बांसिन जोङो मुलामफा नुहरनाय बायदिब्ला गय फिथाइनि सायाव बांसिन नोजोर होनानै दायो जों गामि गामि गय बागानखौ बांसिन खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो माइ आबादखौथ' दाना जों माइ आबादखौबो बोसोराव खननै मावो फ्रायानो मेसेंनि माबा एन के बामदिसिना माइ बिदिनो जों गोबां मुलामफा खालामनो हायो गोबां फरदान दिहुननो हायो आरो बे मेसेंनि एनके माइ गायनानैबो बिदिनो गोबां धरननि माइ दङ बेफोरखौ जोङो गायनानै मुलाम्फा खालामनो हायो जोंनि बे गामि एरियावहा जोंनि गामियाव बेफोरबादि गयनि सायाव बांसिन नोजोर होनाय जायो आबाद मावनायनि सायाव आरो माइआथ' कम्पलसारि जोंहा बोसोरे गायखायो थिग बिदिजों लोगोसे लाखानाय जों गयखो जों बांसिन गोसो होनाय गोसो होनांगौ आबाद महरै बेखौबो मावफानाय जायो गय आबाद बे गय आबादावनो जोंहा बोसोरावनो गोबां मुलाम्फा खालामनो हानाय हिसाबै जोङो बांसिन रायजो राजाफ्रा जोंना गय आबादखौ गोसो होदों गोबाङानो गय बागान न'खरफ्रामावनो थाखायो आरो गय बागाना बेनिखायनो बयबो बांसिन गोसो होयो बांसिन जोंनि आबादारिफोरा गयाव मुलाम्फा खालामनो हानायखायनो गयखो बांसिन गायो जों इनिफ्राय जों बोसोराव बिदिनो खालामनानै गोबां न'खरनि दाहार दुहार जानायफोरखौ गथ' गथाइनो बायदिसिना नांगौब्ला बेजोंनो थिखांनो हायो आरो जोंनि जायगायाव माइ आबादजों गय फिथाइजों जोङो गय आबादखोनो बांसिन मावो इखायनो जों सोलिनो मावथारो आरो जोंनि गामि एरियाआवहा